हँ बोलू छै

बढ़िआँ चप्पल स्पार्कके हँ सब कम्पनीके अच्छा छै

हँ ठीक छै

ठीक छै आउ ठीके छै

दाम सब कम्पनिये पर बैठतै

कोनो चप्पल लेबै तऽ कम्पनियेके नाम बतेबै तभे जेतै चप्पल ठीक छै आउ ठीक छै हँ हँ हरेक चीज मिलत जे खोजबै सब मिलत ठीक